बार्देस तालुक्यांत सद्या तरी इकॉनॉमी वायज आनी इंन्फ्रासट्रक्चर वायज काय चेंजीसूच जावंक ना कित्याक आसा तशें पयलींच्या बशेंनूच आसा काय कोणाक बिल्डींग अशी नीवशें कांय ना फ्लेस्टसूय अशे इंफ्रास्ट्रक्चर वायज गवरमेंटान कांय दिवंक ना कांय ना आनी इंटरनेशनल स्कूल वायज आनी पावर कॅपेसीटीवायजूय व्हडलेशें असो डिफ्रंस येवंक ना इंटरनॅशनल कांय अशें बार्देस तालूको जावंक ना बट ट्यूरिस्ट प्लेसीज आसात खिबश्या फॉर एगजांपल आमची पर्रा माडांनी म्हणटात ती आनी मेनी बीचीज आर दॅर इन आसगांव त्या सायडीन वागातोर आसा चापोरा आसा चापोरा जेटीच्या सायडीकूय एक बीच आसा थंय एक देवुळूय आसा बिचाच्या मद्दी सामकें उदकांत तेंय बरें आसा विसीट करपाक आनी अशी बारीक बारीक इफ तूं असो भितर वचत इन दॅट एरिया इन थंय तुका बारीक वॉटरफॉल आसात कामुर्ले आसा एक वॉटरफॉल थंय तुका बरो व्हिव आसा आनी सायडीक तुका फिशींग करपाक मेळटा थंय एक ब्रोकन हावज आसा थंय तुजे फोटोज बीन बरे येता आनी अशें आसा बारीक बारीक प्लेसीज आसा जितूंत तुका भोंवपाक मेळटा खूब कडेन